हलो हाँ आप अभिषेक बोल रहे हैं क्या पलम्बर अच्छा अच्छा हमें हमारे यहाँ पे ये नल फ़िटिंग करवानी थी नया मकान बना है इसलिए तो आप कब आओगे कैसा क्या अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो ठीक है आप एक दो दिन बाद आ जाइएगा हमारा भी काम थोड़ा सा ज़्यादा ही है हाँ और फिर बता दीजिए कि आपका बजट क्या है कैसा क्या चार्जेज़ है और कितना क्या बजट है हाँ

हाँ हाँ ठीक है ठीक है आप आ जाइएगा एक दो दिन बाद मैं वॉट्सअप कर दूँगी आपको ठीक ओके